हाँ नमस्ते कहिए कहाँ आपको घूमना कहाँ कहाँ घूमने जाना है आपको मैं आपका आपकी टिकट बुक करवा अच्छा प्रयागराज इलहाबाद में तो आप किससे अपने साधन से जाएँगे या ट्रेन ओरेन से जाएँगे अच्छा ठीक है तब टिकट बुक करवा दूँगी अच्छा तो आप इलहाबाद में जाके कौन कौन सी जगह घूमना पसंद करेंगे जैसे संगम है अच्छा इलहाबाद में बस इलहाबाद ही घूमेंगे और खाने पीने के लिए होटल ओटल बुक करवाना होगा अच्छा वह देखिए खाने पीने का रहने का घूमने का सब मिला के पाँच हजार लगेगा आपका बहुत ज्यादा नहीं है हम आपको घुमाए फिराएँगे खाना खिलाएँगे नाश्ता देंगे और सारी चीज़ों की जानकारी भी देंगे आपको दिखाएँगे और इधर और कहीं घूमने जाना है आपको तो उसका भी बता दीजिए जैसे अयोध्या जी इस समय बना है हाँ तो वो भी अभी नई मंदिर बनी है राम की बहुत अच्छे से बना है मंदिर खाने पीने हर चीज की व्यवस्था वहाँ पर है जैसा आप कहेंगे वैसा होगा

हाँ तो उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा ना हाँ उसकी देखिए आप अपने साधन से जाएँगे अकेले तो आपका लगेगा बारह हजार रुपये और उसमें आपको खाना पीना सब फ्री आराम से आपको ले जाके दर्शन करवाया जाएगा मंदिर जहाँ राम जी का जन्म हुआ है जो जी राम की जन्मभूमि दिखाए जाएगी आपको हर चीज़ दिखा के पूजा पाठ करा के आपको फिर लाके आपके रूम पर छोड़ दिया जाएगा और कुछ और कहीं भी घूमने जाना है आपको

हाँ खाने पीने की सारी सुविधाएँ रहेंगी ना आपको इसीलिए तो पैसा अधिक लिया जा रहा है आप जो खाना चाहें कहेंगी वही जो आएगा होटल में वही ना मिलेगा आपको जैसे आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो शाकाहारी भोजन मिलेगा हाँ तो शाकाहारी हैं तो आपको शुद्ध भोजन मिलेगा दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही और क्या चलिए अच्छी बात है ठीक है तो टिकट बुक कर दूँ आपका तो चलिए बस बुक कर दे रही हूँ ठीक है ठीक है डन